ہیلو جی میں آپ اسٹیشنری بول رہے ہیں نا جی میرے کو سینٹفک کیلکو لیٹر ہونا تھا آپ کے پاس کون سے کون سے کمپنیز ہیں جی سب میں اچھا بولے تو سب میں اچھا کون سا ہے نہیں میرے کو سینٹفک کیلکو لیٹر ہونا ہے صرف میرے کو سیمسنگ کا سیون ہنڈریڈ سات سو سیمسنگ کا جی کچھ کم ڈسکاونٹ نہیں میرے کو سیمسنگ کا اچھا دِکھتا کمپنی اچھی ہے اِس لیے سیون ہنڈریڈ بولیے کچھ کم کیجیے نا جی ہاں اچھا جی وہ تو ہے بٹ تھوڑا اور تھوڑا ڈسکاؤنٹ پر جینٹ میں سر چھ روپیز آپ جیسا بولےمیں ویسا کیش یا پھر گوگل پے کر دیتی ہوں آپ کو جی ٹھیک ہے بہت جی میرے کو کل ہی ہونا ہے یا پھر میں آج آ جاتی ہوں جی ٹھیک ہے جی ایڈرس کیا ہے جی ٹھیک ہے اوکے